हैलो हम बोले हम घूमने आए हैं यहाँ पर मंदिर और के बारे में बता सकते हैं कौन मंदिर अच्छा है नहीं है

पूजा पूजा करते हैं कौन सा मंदिर जो भगवान अच्छा है बिहार में बिहार में अच्छा कौन सा मंदिर है हम वहीं पूजा कर लेंगे

पूजा करने आए हैं तो हमको उतना मालूम नहीं है तो आप ही लोग ना बताइएगा की कैसा है नहीं है पूजा और के पूजा और के पूजा पूजा के विधि विधान बता दीजिए तो अच्छा रहेगा हमको जानकारी नहीं ना है इसीलिए कौन हाँ अच्छा कौन सा मंदिर में करवाइएगा पूजा आप आपको कौन सा मंदिर नज़दीक पड़ेगा तो वही बता दीजिए वहीं पर आ जाएँगे हमको अच्छा वाला मंदिर हमको अच्छा मंदिर जाना है कौन सा अच्छा है कौन भगवान अच्छा कौन भगवान अच्छा है सबसे हाँ वो तो बताना तो पड़ेगा ना हमको नहीं ना पता है इसीलिए हमको बता दीजिएगा बोलिए कि किधर से ओ घर के बगल में है आपके घर के बगल में